जींअ त असां सिन्धी आहियूं त असां सिन्धियुनि जा के शब्द आहिनि उहे जॾहिं हिक ॿे सां मिलंदा आहियूं त हिकु ॿे खे चविन्दा आहियूं जीअं जय झूलेलाल सचो सांई साईं सतरामदास इहे ई अख़र आहिनि जो हिक ॿे सां असांखे जोड़ींदा आहिनि ऐं सिन्धी ऐं सिन्धियुनि सां इहे अख़र कनेक्ट जुड़ियल आहिनि